नमस्ते नमस्ते भैया ठीक ठीक है ठीक है मिल जाएगा वही दो सौ रुपए किली लड्डू देंगे तीन सौ रुपए किलो गुलाब जामुन देंगे हाँ बढ़िया देंगे कम क्या करें माल अच्छा रहेगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो माल ख़राब रहता तो हम लोग क्या कम करते इस समय लगन चल गया है महँगा सब सामान हो अरे अच्छा मिलेगा कोई टेंशन नहीं है बढ़िया मीठा देंगे मगर पैसा भाई जानते ही है नहीं बासी वासी नहीं मिलेगा नहीं बासी वासी नहीं मिलेगा भैया बासी काहे देंगे बासी देंगे तो कौन आएगा यहाँ चलिए थोड़ा बहुत कम कर देंगे हाँ ज़्यादा कम नहीं कर पाएँगे इसलिए कि समान बढ़िया देंगे ना सामान हाँ हाँ तो ठीक है ठीक बोला होगा वह अच्छा हम बना कर बेचते हैं सब माल हमारा ताज़ा रहेगा हाँ गुलाब जामुन अभी बना ही रहें हैं लड्डू बन गया है कोई दिक्कत नहीं रहेगा एक दम समान जो है कि जो भी मिलेगा वह ओरिजनल मिलेगा बीस तारीख को अच्छा ठीक है ठीक है ठीक कोई बात नहीं जब कहेंगे आप मिल जाएगा हाँ हाँ हाँ बिलकुल बयाना दे देंगे तो ठीक रहेगा ना कम से कम वही समझ कर दे दीजिए हाँ जैसे कि मतलब तब भी दे दीजिए गा कम से कम दो हज़ार हाँ बीस किलो लेना है ना तब कुछ दे देंगे तब ठीक रहेगा जो दीजिएगा आप कम ही रहेगा जो आप हमको देंगे उतना कम ही रहेगा ठीक है ठीक जैसा आप हमको पीस बता देंगे एक किलो में कितना बनाना है वही हिसाब से बना देंगे हम हाँ हाँ ठीक ठीक मिल जाएगा हाँ हाँ वह भी मिल जाएगा ठीक ठीक नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक